स्वास्थ सेवा के अपर्याप्त स्रोत आ विकासक समस्या के बिहार अखन बहुत नीक जकाँ दूर कऽ रहल अछि विभिन्न क्षेत्र मे बिहार आगू चलि रहल अछि एखुनका जे सरकार छथि माननीय श्री नितीश कुमार जी कोरोना आयल ओहि समय मे बहुत रास समस्या छलैया बिहार मे आओर जनता के समस्या के सामना करए परलै ओ समस्या के देखैत एखन हमर राज्य बहुत आगू चलि रहल अछि स्वास्थ के क्षेत्र मे बहुत रास काज भेलैया जे एतुका जनता के लेल समर्पित छै आओर अबै वाला समय मे बहुत रास काज हेतै स्वास्थ कर्मी सब सेहो सबल भेलथि तऽ बहुत रास कर्मी के बहाली भेलनि हँ आ बहाली के प्रक्रिया चलि रहल छै जे अबै वला समयमे एतुका जनता के सुविधा हेतनि आओर हुनका ई संसाधन ऊपलब्ध हेतनि बिहार स्वास्थ के सेवा मे बहुत रास पिछड़ल छलए लेकिन किछु वर्ष सँ बिहार मे स्वास्थ सेवा पुनः अपन रफ़्तार मे छै आओर अबै वला समय मे ई पूर्ण रफ़्तार मे रहतै जे एतुका जे जनता छथि हुनका बहुत दिक्कत होइत छलनि स्वास्थ के लेल गाम गाम मे डॉक्टर या अस्पतालक व्यवस्था नहि छलै लेकिन अखुनका समय मे बहुत रास जगह पर अनुमण्डल प्रत्येक अनुमण्डल मे अनुमण्डल अस्पताल आओर पंचायत सबमे जे प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र छै तकर स्थापना भेलैया किछु काज भेनाइ बाकी छै जे सब केन्द्र पर